बुहुमाव जोनोम जानायजों लोगोसे जों मानसि हिसाबै जेब्ला बुहुमाव जोनोम लाफैबाय अब्ला जों जि नखरावहाय जोङो जोनोम मोनदों बै नखरावनो जों जि धोरोम दङ बे धोरोमखौनो जोङो गावनि आंगो धोरोम असे धोरोम होननानै जोङो गनायनानै लायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाय बिमा बिफाफोरा जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो खाङो फेदेरो फोलावो बिथांमोनानो जोंखौ धोरोमखौ सिबिनाय बा खुलुमनाय बे खान्थिखौहाय जोंनो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोयो दा बे खान्थिफोरखौ जोङो मानो माखासे सुबुंफोराहाय जाय धोरोमनि असिला एबा लुबैसुला मथ्ल'बि बेसोर बायदि मानसिफोरा गोथार धोरोमखौबो जोङो गोथार धोरोम नङैबायदि खालामनो थाङो जेराव धोरोमनि मुं लाफ्लानानै बायदिसिना जाथाय बायदिसिना जाथायनि सोमोन्दै नंखाय राव बायदि बायदि बुंनानै बिसोरो माखासे नों आं सादा सिदा ओरैनो सादारन सुबुंफोरखौहाय थगायनो एबा फोलानो बा गावनि रांखान्थियारि बिथिङावहाय बांसिनै मुलाम्फा जानायनिबो मुलाम्फा जानायनि जाहोनफोरखौ नागिरनानै बिसोरो बेबायदि खालामनाय जायो जेराव मोनसे धोरोमखौ लानानै गुबुन माखासे जाथायफोरखौ जेरै खालामफ्लानाय दा नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जे नोंगौ खालामनानै जि रांखान्थि खामायनाय नङै जाथायफोरखौनो देखायफ्लानानै बा दिन्थिफ्लानानै होनफ्लानानै बै नों आं सुुबुंफोरनिफ्राय रां लानाय बा गोरों राजखान्थि गेलेगिरिफोराबो माखासेफ्रा ओरैबादि माने नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंफ्लानानैनो राजखान्थियाव थगाय थसि खालामनानै धोरोमफोरखौबो गोथार नङै बायदि खालामनानै होयो जि नंखाय बाथ्रा सोसननानै गावसोरजों गावसोरनो एना एनि खालामलायनाय बा दावराव दावसि खालामनाय बेफोर बायदि रांखान्थियारि बिथिं बा राजखान्थियारि बिथिं धोरोमखौ लानानै बिदि दावराव खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो माखासे बिथिङावहाय बा माखासे बेफोरबायदिया लुबैसुला मानसिफोरनि थाखायनो जायो होन्नानै आं सानो